यहाँ के लोग यहाँ के लोग से मतलब भारत या मध्य प्रदेश धर्म से अपने अपने धर्म से संगठित हो कर पहले तो चाहे वो मुस्लिम हों हिन्दू हों सिख हों कि ईसाई कोई भी हों तो सामयिक रूक से उनको अपने अपने धर्म के इस्थल मस्जिद वग़ैरह मिल जाती थी तो वो तो वहाँ चले जाते थे हिन्दू धर्म के लोग पहले मंदिरों में कम जाते थे लेकिन अब धीरे धीरे उसका प्रचलन बढ़ा है सभी मंदिरों में लोग इकट्ठे सामूहिक हो कर हो कर के प्रार्थना करते हैं सत्संग करते हैं और इस तरह से वहाँ पर विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक तो नहीं ये धर्म से संबंधित कार्यक्रम श्रीमदभागवत है देवी भागवत है शिव पुराण है राम चरित्र मानस है इन सब के पाठ करवाते हैं और उसमें सामूहिक रूप से इकट्ठे हो कर के वो अपने धर्म का प्रचार प्रासार भी करते हैं और सत्संग का लाभ भी लेते हैं